हो प्रसंग जावन आसा हांव बॅंकेंतल्यान रिटायर्ड जावच्या पयलीं एक सात आठ वर्सां पयली एक दीस म्हाका म्हजो मेनेजर जाचे कडेन म्हजे पटनाशिल्लें ताचे बरोबर काम करचे पडलें

हांवे शक्य तो शांत रावलो कसल्याच गोश्टीचेर आर्गुमेंट घालो ना आनी मनांतल्या मनांत नामस्मरण करून म्हज्या कामाचेरूच लक्ष केंद्रीत केलें आनी शक्य तो हांसत रावून कस्टमरांक हाताळलें तेन्नाच्यान म्हाका एक कळुन चुकलें की कसल्याय परिस्थितीक तोंड दितलो जाल्यार नामस्मरण करप हे खूब गरजेचे आसा ते आमकां एक वेगळीच शक्ती दिता जाचें ताच्या बरोबर आमी खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवक शकतात हे म्हाका खूब शिकुंक मेळ्ळें